हेलो जी बोलिए जी बताइए क्या जानना है आपको जी मैं मैं ना ये आई ए स ऑफिस है ना हाँ तो हाँ तो उस में जो रजिस्ट्री का काम संभालती है ना उस में काम करता था

हाँ रहने की व्यवस्था तो ठीक ही है क्योंकि इधर थोड़ा मतलब साउथ का एरिया है तो मेरे को इध उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि इधर का कल्चर भी थोड़ा अपने इस अपने साइड से थोड़ा अलग हो गया इधर थोड़ा जी बटालियन नहीं है मैं रेस्ट्री ऑफिस में काम करता था जी जी जी अभी मेरे को एक महीना हो गया है रिटायर हुए तो अभी तो मैं घर पर ही हूँ मैंने वहाँ पर लगभग चार साल जॉब किया था जी क्या किस बारे में

जी तो मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ का खाना पीना मतलब इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उधर थोड़ा साउथ का एरिया था तो केरल केरल सूना है आपने हाँ तो मैं क्या वहीं पर जॉब करता था तो उधर का खाना पीना मतलब माँस मछली खाते थे तो मेरे को वहाँ पर खाने के लिए एक होटल में जाना पड़ता था तो बहुत कठिनाई आती थी रहने में भी इतनी समस्याएँ आती थीं उधर इतनी ज़्यादा गर्मी थी के सारे दिन पसीना पसीना हो जाते थे लेकिन उसके बाद जब मैं मेरी रिटायरमेंट हुई तो मैं घर पर आया बढ़िया लोगों से मिला तो मेरे को सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी मेरी सैलरी वहाँ पर थी चालीस हज़ार संतुष्ट तो नहीं था लेकिन अब घर का ख़र्चा चलाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा अभी तो बस मैं ये खेती बाड़ी का काम करता हूँ और घर वालों को देखता हूँ बढ़िया सभी ख़ुश रहते हैं साथ में बढ़िया खाते पीते हैं घूमते हैं आराम से ओके धन्यवाद